नै गथ' जोनोम जाब्ला मोजाङै मोजां फालिनांगोन मोजाङै मोजां बामना लानांगोन जि मोजांजों बामनानै मोजाङै थुखैनांगोन थाव फिनना होनांगोन आरो बोरैबा बोरै गथ'फोरा माबाब्लाबो बोरैबा जानो हागौ आरो मोजाङै मोजां आवथायनानै मोजाङै मोजां बामनानै थुखैनांगोन आरो बिनिफ्राइ माबा नांगोन आरो आरो बिनिफ्राय गथ'फोरखो आरो मोजाङै आबार खालामाब्ला बोरैबाफोरबो जानोहानाय थुखैनानै मोजाङै थाव फुनना होनांगोन आरो आथिं आखाइ गुदुं जादोना गुसु जादो गथ'फोरा लोमजानाय साजानाय बिखौ बिमाया आबोर खालाम नांगोन आरो बै माबायाव बोसोरसे जानाय समनियाव गथ'खो माबा बार्थडे खुंनांगोन बार्थडेयाव मा मा बै जानाय लोंनाय अमरित अनेखथा इखौ जाहोनो आइ आफाखो सानैसो लिंनानै मोजाङै मोजां खालाम नांगोन साहा फानि लोंनाय जानाय इफोरखोबो सोब गासिखौबो खालाम जोबनांगोन आरो बिनिफोराय बि माबायाब्ला गथ'फोरा मोजाङाव फैनाय नङा मोजाङै मोजाङै खालाम नांगोन आरो बे खर' हानाय इबो बिमाइ बिमानैफोरा लिंहर नांगोन लिंहरनानै खानाय हानांगोन खानाय हानानै बे गथ'खो मोजाङै बिमाया खुलुमनांगोन इनिफोरायसो गथ'नि खर'खो हानो हागोन बिनोसै आंनि बुंनाया